ऐसा है कि हम घर के से कोई ऐसा मतलब टेंशन की बात नहीं है हमारे पास जो है दो दो तीन तीन बच्चे हैं तो इसलिए हमको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है हम अपनी इच्छा के अनुसार से चाहे जब तक कि मतलब योगा कर सकते है जो है इसलिए कि हम अगर कुछ किसी बात की अगर हमको ना कोई मना करता है ना कोई बात है हम आज़ाद किस्म के आदमी है और अपने आज़ादी से अपनी जिंदगी में निर्वाह कर रहे हैं हमको क्यों कोई चीज़ की परेशानी नहीं है हमारा घर जो है कुछ हो जो कुछ भी है सब लड़के बच्चे अपना देख रहे हैं खेती बाड़ी सब वही लोग देख रहे हैं हम केवल भगवान के भजन करते हैं और वो उनकी ध्यान में रहते हैं और योगा अपने समय से उठकर के जब तक मेरी इच्छा के अनुसार रखी है तब तक दस मिनट पन्द्रह मिनट बीस मिनट तब तक जो है हर आधा घंटा हम उसको जो है करते हैं तो हमको कोई बोलने वाला नहीं है ना तो कोई दिक्कत है हमारे शरीर में और हम तो यही आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जितने भी भाई हो सब लोग जो है योगा करें योगा से सब लोग स्वस्थ और साफ रहेंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और टेंशन छोड़ दीजिए क्योंकि जब तक आए हैं तब तक रहेंगे जो है जो कुछ करेंगे वह ईश्वर करेंगे तो हम में आप टेंशन करके क्यों मरे